मा खालामदों आं नै क'क्राझारावनो दं बै माबाखौनो इसे सिन्था खालामबाय थादोंमोन आं थाखा फैसायाबो

जेंना जाबाय नालाय माबोरै बेखौनो मा खालामबा मोजां जागोन बेखौनो सानबाय थादोंमोन आं दा नै बाबुनि एदमिसनावबो नैजिबा रोजा नांगौ नालाय फैगौ मासावहाय माने दथि माहानि आनजाद जोब्बानो बिसोरनि एदमिसना जागोन

ओमफ्राय मबानोसै नामाथाय आङो सानै लोगोनाव बिखानोसै सासेनाव दस हाजार सासेनाव दस हाजार सुत गैयै लाथ'नोसै आं ओमफ्राय नोंबो पास हाजारसो खायदा बानायदो बबेनिफ्रायबा मोनगोन गासै नैजिबा रोजा नांगौ नालाय ओमफ्राय नों मा खालामगोन बा रोजाखौ सेल्फ हेल्प ग्रुपा औ दे होमबालाय नों बिदि खालामदो आच्चा बेथ' जाहैबाय एदमिसननि खोथा नाथाय फैबाय थानाय समावहाय जों फैसा हाब्बाय थानाय खायदा खालामनांसिगोन ना माने बिनि थाखाय

बेखौनो दखानखौनो होदो नामाथाय नों बायगोनबोथ' नों थावनफ्राव जे थाङो दतमायाव बाजारावसो थाङो क'क्राझारावसो थाङो जोंनि गामिनि दखानावबोथ' नों पनद्रथासो गामिनिफ्राय मानसिफोर फैखायो नालाय ओंखायनो होजागोनबोलै मोजां जागोन आरो नों माबाखा ना मानसिफोरजों रायलायनाय मानाय नों रोंखाजोबथारो गथिके कास्त'मारखौबो नों बायग्राफोरखौबो नों बोनो हाखागोन गामिनि गलायावनो खालामदो माबा बै सि दाग्रा हानजा दंना माबायाव दमनि आश्रमाव बिसोर जोमग्रा दायो दख'ना दायो इन्दि जि आर'नाइ गामसा बैसोर दानायखौबो नों लाबोनो हागोन आरो बे जोंनि गामियावबो जोंनि गामियावबो अनेक दाग्रा दानो गोरों दंखायो बिसोरनो खुन्दुं बायै बायै होनानै बिसोरनिफ्राय माबादो दे होमबालाय बिदिनो खालामनोसै ना दे दे बिदिनो मोजां माथो